जय झूलेलाल डेंगू बुखार ऐं मलेरिया अहिड़ियूं ख़तरनाक बीमारियूं आहिनि जंहिंखे सरकार खे ॾाढो ज़रूरी आहे हिनखे रोकणु पर पंहिंजे लाइ हिन खे पंहिंजो बि प्रयास ॾाढो ज़रूरी आहे जंहिं शहर में पाण जंहिं घर में रहूं था उते साफ़ु सफ़ाईअ जो पूरो ध्यानु रखणो आहे घर में किथे मच्छर न वेहे किथे कुझु हारजे थो माण्हू भोजन करे थो चांहि पीए थो त उहा किरे थी त उन जे करे मच्छर पैदा थियनि था उन जे करे घर में पोचो लॻाइणु उन में फिनाइल विझी करे साफ़ु सफ़ाई सुठी हुजणु खपे उन सां मच्छर बि न थींदा ऐं पंहिंजे शरीर जो बि ध्यान रखु ज़रूरी आहे ऐं जेतिरो थी सघे त माण्हू उन मौसम में पाणी बॉइल करे पीए गरम करे गुनगुनो करे पीए त उहो सिहत लाइ बि सुठो आहे ऐं हिन लाइ सरकार खे बि विशेष ध्यानु रखणो आहे त असांजे शहर जा जेके नालियूं जेके नाला आहिनि उहे बिल्कुलु साफ़ु सफ़ाई हुजणु खपे हुन में पाउडर छिड़िकणु खपे उन में कुझु न कुझु अहिड़ियूं दवाऊं केमिकल छिड़ छिड़कणु खपे जंहिंसां इहे बीमारियूं न उथनि ऐं हिन बीमारिनि में माण्हू चङा भला माण्हू बि वेचारा हली वेंदा आहिनि इन लाइ सरकार खे ॾाढी वॾी इहा योजना चालू करण खपे की हिन खे पूरो ध्यानु ॾियणु खपे छो कि माण्हू स्वस्थ रहंदो त पंहिंजो देश स्वस्थ रहंदो देश स्वस्थ रहंदो त पंहिंजो भारत स्वस्थ रहंदो जय झूलेलाल